हिकु जनवरी ॿ हज़ार चौवीह ॿ फेब्रररी उणवीह सौ नवे वीह सेप्टेम्बर उणवीह सौ सतरि उणवीह ऑक्टोबर उणवीह सौ इक्यासी एक्वीह अक्टूबर ॿ हज़ार हिकु